जय झूलेलाल पढ़ियल कयल विचारा एॾा ग्रेजुएशन थियल बेरोज़गार आहिनि ऐं उनखां पोइ गरीबीअ जे कारण केतिरो ई उन्हनि खे कष्ट सहिणो पवंदो आहे उन करे केतिरी बि इन करे उहे ग़लति अपराधनि जे जॻहियुनि में हली वेंदा आहिनि छो जो बेरोज़गारीअ करे उहे गरीब थी चुका आहिनि छो जो उन्हनि खे रोज़गार कोन्हे खाइण लाइ कोन्हे इन करे उहे गरीब खेत्र में था हली वञनि ऐं गरीब खेत्र जे करे हुजनि जे करे हुननि खे ग़लति ग़लति अपराध थी वेंदा आहिनि हिन करे रोज़गार ज़रूरी आहे तंहिंजे करे हीअ अपराध जीअं न थियनि जय झूलेलाल